जों सानसेखालि पिकनिक जानो थांदोंमोन आरो माबायाव मानासाव बे मानासाव पिकनिक जानो थांनायाव आं जोबोर मोजां मोनबोदों आरो मानो होनबा बेयाव जिब जुनार गान्दाबो नुदों आरो दावरायफोरखौबो नुसोगारदों बिदिनो जोङो नुफेरि जायगाखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनबोदों आरो बेयाव मानसिफ्राबो बिराद पिकनिक जानो थांनाय मानसिफोरबो जों बोजोंनि गोजान गोजाननि मानसि फैनायफोरखौ बिदिनो लोगो मोनबोदों बिदिनो सोरजोंबा जों बेयावनो परिसय जालायनो मोनदों बिदिनो जोङो बे गंगार माबायाव थांनानै गंगार सिमाखौबो ओइदिन जोङो थांनानै नुबोनाय जादों आरो बेयाव जोङो फट'बो जमायै बेयाव फट' लानाय जादों आरो बे मानासावनो थांनानै आरो बे दै खाथियाव दै दं ना दैमा दंना बेयाव दैमायावनो जोङो आथिं आखाइ सुनानै जोङो जाग्रा मुवा लांनायखौ जोङो बेयाव जाबोनाय जादों ओमफ्राय जोङो बेदर बायदिसिना लांनायखौ ओइदिन बेयाव जाबोनाय जायासै जों खाथिनि बै ब्रिज खाथियावनो जमा संनानै जाफैनायसै आरो जोङो बेयाव जानानै जोङो गासैबो बेयावनो माबानानै जों जायगा जानाय लोंनाय जायगाफोरखौ साफा सुफा खालामनानै जोङो फैनाय जादों जाबायना